اگر مجھے کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کا موقع ملے تو وہ سعودی عرب ہوگا وہاں جا کر میں سوچ جن دل کی خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں عمرہ کروں حج کروں اور مجھے اچھا لگے گا اور عمرہ کرنے کا موقع ملے گا حج کرنے کا موکع ملے گا بہت اچھی جگہ ہے وہاں کعبہ ہے مدینہ ہیں مکہ ہے وغیرہ سب کچھ ہے وہاں پہ وہاں پہ بہت اچھا لگے گا اور میری دل کی خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں عمرہ کروں اور حج کروں باقاعدہ میں وہاں رہوں اچھا لگے گا اور اچھی اچھا وہاں سعودی عرب میں بہت اچھے اچھے چیزیں دیکھوں اور بہت بڑھیاں بڑھیاں چیزیں دیکھوں وہاں میں بہت میری دلی خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں اور عمرہ کروں وغیرہ وغیرہ چیزیں دیکھوں بہت اچھا اچھا چیزیں دیکھوں وہاں پہ بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں بہت اچھے اچھے پرانے پرانے چیزیں ہیں اور وہاں پہ بہت اچھی بہت اچھے اچھے سامان بھی ملتے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں اور میں میں وہاں جاؤں گا تو ضرور عمرہ کروں گا میں وہاں جاؤں اور میری دلی خواہش ہے کہ میں جاؤں عمرہ کروں حج کروں یہ میں بہت ہی میں میرے لیے بہت ہی فائدے مند چیز ہے میں وہاں جا کر عمرہ کروں اور اور بھی بہت جگہ ہے سعودی عرب میں جہاں اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور گھومنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور وہ جگہ بہت اچھا ہے اور بہت بہت لوگ وہاں جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جاتے ہیں اور جائیں بہت سے لوگ جاتے ہیں اور جائیں گے اور جاتے رہتے ہیں میری دلی خواہش بھی ہے میں بھی جاؤں میں بھی عمر کروں حج کروں